दिक्खो जी ऐप दे बारे गै सुनान्नां तुसें गी अज्ज है नीं ऐप इक इंस्टाग्राम इक ते इंस्टाग्राम न होंदा लोक ते बड़ा इंस्टाग्राम चलांदे अजकल इंस्टाग्राम चैट रीलां दिक्खी दिक्खी पूरी देहाड़ी नेट मुकाई ओड़दे इंस्टाग्राम नेट दिक्खी दिक्खी चैट करदे होर फेसबुक होई फेसबुक नेट वीडियो दिक्खने आस्तै स्टोरियां पानियां हाईलाईट पानियां पैसे मुकाई ओड़दे ओह् पिच्छै रिचार्ज कराई ओड़दे ढाई सौ तीन सौ तीन सौ दा रिचार्ज करांदे आखदे रीलां दिक्खनियां फ्री फायर छे सौ एमबी दी डाउन लोड करदे फ्री फायर उत्त नेट इन्ना लगदा उसी खेढी खेढी फोन मुकाई ओड़दे चार्जर मैंट कीते दा मुक्की जंदा मैंट कीते दा खराब होई जंदा ते फ्री फायरै बारां बारां बजे धोड़ी होर नेट करदे रिचार्ज करदे ओह्दे च टाॅप अपॅ करदे दौ सौ रूपये बड़े पैसे खर्चदे न एह् ऐप इक ऐसी जेही चीज ऐ गैल्री होई जियां फोटो दिक्खी दिक्खी वीड़ियो परोई फुल्ल होई जंदी फ्ही उसी कढदे फ्ही जेह्कियां मंदिया मंदिया होंदियां ओह्कियां कट्टी ओड़दे जेह्कियां शैल शैल होंदियां उ'नें गी बनांदे होर ओह्की ऐप ऐ यूट्यूब यूट्यूब उप्पर खबरां औंदियां खबरां दिखदे जागत ओह् रंग बरंगे बड़ंगियां लाई ओड़दे ओह् गाने सुनदे उत्त गाने सुनदे होर रीलां उत्त बी रीलां लभदियां अजकल बड़ा किश दिखदे यूट्यूब ओह् लांदे केह् नां ब्लाॅग चाड़ी ओड़दे अजकल ऐप केह् चीज ऐ बड़ियां चीजां न ऐप ऐप इक होर आई ऐ कोई जो नेट चलाने लेई ऐप तें कोई टन्डन ते रिर्चाज बी घट्ट करांदे कुसलै कुसलै खरा कराई ओड़दे एह् ऐ फोन करदे तां दऊं दऊं घैण्टे त्रै त्रै घैण्टे गल्ल लग्गी दी रौंह्दी ऐप बनाने आह्लें गी किश आखना पौना कि एह् नेईं छुड़दे ऐप फ्री फायर दिनै दपैह् री लग्गी पौंदे रातीं इक इक बजे धोड़ी दौ दौ बज धोड़ी त्रै त्रै बजे तकर लग्गे दे रौंह्दे केह् सुनाचै तुसें गी यरा फ्री फायर पूरा बेड़ा पार करी फ्री फायर पिच्छै मारी ओड़दे बंदे गी केह् सुनाचै महाराज तुसैं गी इक इक बजे त्रै त्रै बजे बड़लै होर पबजी होई पबजी बी खेढदे कोई बस आह्ली कोई ट्रक आह्लूी गेम होई बड़ी खेढदे जागत अज्जै कल्लै दे बड़े गेम खेढदे फोन ते मैंट कीते दा खराब करी ओड़दे नीं एह् ऐप जेह्के मंदे न गेमा शेमा बस गेम कोई बड़ियां गेमां न अज कल एह् गेमां ते जैदा बेड़ा पार कीता गेमें ते इंस्टाग्राम ते फेसबुक ते फ्री फायर ते बड़ियां न ते एह् गेमां जेह्कियां एह् नीं ढंगै दियां